अगर बात करें भारत में और भारत के साथ पूरे विश्व में तरह तरह की पशुपालन किया जाता है और पशुपालन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है पशुओं के साथ कई प्रजातियाँ पशुपालन के रूप में पाली जाती हैं जैसे गाय भेड़ बकरी मुर्गियाँ और इनके अंदर इनकी कई प्रजातियाँ हैं बात करें तो मतस्य पालन भी बहुत अधिक प्रचलन में है एवम कई औषधियाँ बनाने के लिए या शहद के अभाव को पूरा करने के लिए मधुमक्खी पालन भी भारत में बहुत अधिक प्रचलित है और सुरक्षा की दृष्टि से तथा मनुष्य अपने ध्यान को एक जगह स्थिर करके पशुपालन करने के लिए एक प्रजाति या एक तरह की पशुओं को पालन करना उच्च समझता है और यह बेहतर है क्योंकि इसमें जानवरों की जो भी सेवा लगती है अब उसमें उन्हें पालने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें जैसे उन्हें पानी दाना देना या भोजन जिस प्रकार उन्हें दिया जाता है या उनका पालन करना यह बेहतर तरीका है इसके साथ साथ पशुपालन करने रहने के लिए सारे तरीके हैं जैसे कई जगह मतस्य पालन प्रचलित है तालाबों की व्यवस्था की जाती है कई जगह प्राइवेट फॉर्म होते हैं और वहाँ जैसे कई जगह फॉर्म बनाए जाते हैं मुर्गियों का पालन किया जाता है इसकी साथ साथ बकरी एवम गाय के लिए अलग से गौशाला जैसी व्यवस्था की जाती है और इससे ब इससे बात की जाए तो आय के रूप में भी देख सकते हैं और क्योंकि एक किसान तो दूध द्वारा या जो भी उत्पादन दूध से बनता है उन्हें बेच कर उसे आय का स्त्रोत बना लेता है इसी प्रकार दूध प्राप्त किया जाता है मधुमक्खी से शहद प्राप्त किया जाता है मतस्य पालन में मछली बेची जाती है इस प्रकार ये सभी आय के मुख स्रोत माने जा सकते हैं